मिगी ड्राईंग करना बड़ा शैल लगदा बड़ा चंगा लगदा ड्राईंग करना जिसलै में बेल्ली बैट्ठी दी होनी तां में ड्राईंग करनी होन्नी ते में सिक्खी बी ऐ जिसलै निक्की होंदी ही चौथी जां पंजमीं पढ़दी ही ते में ड्राईंग बड़ी स्हेई करदी ही सारे दिन जित्थें बी लग्गनी कलास लग्गनी ड्राईंग दी ते में सिक्खनी हून में शुरू कीती दी अयर पोेंटिंग करना जेह्दे च में बहावे आह्ली माता दी फोटो बनाई जेह्ड़ी सारें गी इन्नी शैल लगदी इन्नी चंगी लगदी मिगी लगदा खूबखू माता रानी आपूं गै बैठी दी ऐ ते में अपनी लाब्बी च लाई दी बड्डी फोटो बनाइयै जो बी साढ़ै घर औंदा बड़ी गै प्रेज़ करदा कि फोटो बड़ी गै शैल ऐ तरीफ करदा हां बिच्च बिच्च निकली जंदे अंग्रेजी शब्द बी केह् करना फिर पर इन्नी बी नेईं नां डोगरी बोलदे रोजमरा जिन्दगी बिच्च अस ते हून मेरे बच्चे मेरी कुड़ी ओह् बी बड़ी शैल ड्राईंग बनांदी ऐ उस्सी बी बड़ा शौंक ऐ एह् पेंटिंग करने दा ड्राईंग करने दा ओह् दिक्खो मां दे गुण बच्चें च आई गै जंदे ते केईं बारी लोग आखदे तुस ड्राईंग बनाइयै बेचो पर एह् मन मेरा ऐनी करदा ऐ कि में माता रानी दी फोटो बनाइयै अग्गें बेचां में अपनी पूजारूम च लाई दी लाब्बी च लाई दी कोई मिगी आखदा बनाइयै दे ते में बनाई बी दिन्नी लेकिन इक पेंटिंग बनाने गी दो म्हीनें लग्गी जंदे न बड़ा टैम लगदा ऐ अयर पेंटिंग च ओह् बरीकी कन्नै बनानी पौंदी इक दिन बिच्च इक चीज बनदी फिर आस्ता आस्ता फिर हैनी बड़ा टैम लग्गी जंदा ड्राईंग बनाने गी ते जिसलै मिगी कोई आखदा कि देओ बनाइयै ते पैह्ले ते मिगी सोचां पेई जंदियां कदूं शुरु करगी ते कदूं खत्म करगी ते लेकिन केह् करना बनाइयै देने पौंदी फिर नां बी निं करी सकदे ते मेरी जिन्नी बी स्हेलियां आंदियां मेरी कला दी बड़ी तारिफ करदियां ते फिर जिसलै मेरी कोई प्रेज़ करदा जां मेरी तरीफ करदा मिगी बड़ा चंगा लगदा कि मेरी ड्राइंग किन्नी शैल ऐ ते में इ'यां जदूं बी बैठी दी होआ बेल्ली तां कम्म निं होऐ तां में जो बी सामनै दिक्खनी बनान लग्गी पौन्नी होन्नी कोई कुदै प्हाड़ें च घूमन गेदी होआं मन करदा मेरा प्हाड़ बनांऽ उ'नें गी रंग करां ते मेरा इ'यां टैम बीती जंदा मज़ा आंदा फिर